हँ हेलो हँ कहिऔ हँ यौ हँ हँ देखिऔ बात जे छै से लेट नहि भेलै यौ देखिऔ किछु अपनो फॉर्मेलिटीज होइ छै ने मतलब जे छै से अपनसबके जे मतलब किछु एहन नियम छै ओकर ठीक जकरा जेना कि कहू तऽ किछु नहि किछु तऽ दिक्कत भइए जाइ छै ने यौ तऽ अपना जनैत पूरा कोशिश कऽ रहल छी जे जल्दी ई फिलिम आबै अपनसबके बिहार मिथलाञ्चलमे हुँ हुँ हँ भऽ जेतै मार्च तक लास्ट तक अपना जाने हमहूँसब हँ अपना जाने हमहूँसब जे छै से पूरा अपना कोशिश केने छी जे पूरा फिलिम बढ़िआँ बनै सबके पसन्द आबै सब देखथिन ओ फिलिमक ओ फिलिम देखथिन तहन दोसरो तकरबाद फिलिम मिथिलापर बनेबै ओ फिलिमके ज्यादा मानसम्मान देथिन तऽ अहाँसबके हाथमे छै जे छै से हँ हँ हमसब इएह दुआरे नून रोटी नाम रखलिए अइ फिलिमके कियाकि मिथिला अपनासबके जे मिथिलामे छै मिथिलाञ्चलमे नून रोटी बहुत प्रसिद्ध छै जे ककरो मतलब हर घरमे जे नून रोटी सब खेनैहिए छथिन ताहि दुआरे नून रोटी मैथिलीमे हम एहि फिलिमके नाम रखलहुँ ताहिके बादसँ अपना जाने पूरा कोशिश कएलहुँ जे नहि फिलिम बढ़िआँ बनै अपनेसब देखबै बढ़िआँ जकाँ कतेक मतलब एतेक

ठीक छै तऽ कनि शूटिङ्गेके काम छै सर ठीक छै